आ'ऊं केह् सनां मड़ो तुसेंई में कम्म हा घर बड़ा उसी उसी टैंशन बनी गेई केह् करां हून समझ नी औंदा मोल्ख इक साढ़े म्हल्लै बुरी हालत ऐ लोक इक दुए चुगलियां करनां नी छुड़दे हैन केह् सनां समझ नी औंदी ऐ मिकी समझ नी औंदी ऐ मिकी केह् करा आ'ऊं कम्म बी बड़े न कुसी ओह् केह् आखां कोई मेरे ने मदद गै करांदा हा थोह्ड़ी लोक गोआंडनी आखदी अ'ऊं मदद कराने बा कम्म बड़ा सूट साट सेआउड़दियां हां मिकी ब्याह् हा चलो में ते ब्याह् दे सूट साट सी देउड़ दियां हा तां चल पैसे बी थोह्ड़ी बचत होईं जंदी ही बची जन्दे हे ते इ'यां बी चलो केह् करना उनें बी घर ओह् बी बैह्लियां न ते चलो कम्म लग्गन लागियां उनें अ'ऊं अपने कन्नै कम्म बा इक हुट्टन बी बड़ा होई गेदा केह् करां बड़ा बड़ी थकावट होई गेदी केह् करां कम्म नी होंदी हून मेरे आक्खे मन नि करा दा मन करै दा लेटी जां हून चुप करियै हे भगवान कुदै पूजा बी करनी रुट्टी बी बनानी कैलु बनानी कुदै कैलु पूजा करनी कोई समझ नी औंदी ऐ केह् करां आ'ऊं टी वी बी दिक्खना नाटक बा अज्ज अज्ज में सौना कल कुदै करगे कम्म अ'ऊं नींदर बी बड़ी ऐ लग्गी दी हुट्टन बड़ा होंदा ना कम्म करी करियै दिनें दा कोई थोह्ड़ी समझदा कम्म ते मी गै करना नेईं